دہلی ضلع کی آب و ہوا موسم کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے بارش کے موسم میں نمی ہو جاتی ہے اور سب گیلا گیلا ہوتا ہے اور سردی میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے جس سے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور گرمی میں تو بہت زیادہ سخت گرمی ہوتی ہے اے سی کولر میں بھی راحت نہیں ہوتی اتنی سخت گرمی ہوتی ہے دہلی کی آب و ہوا موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے